म्हाका म्हाका जर भारता भायर वचपाची समज संदी मेळ्ळी जाल्यार म्हाका लंडनाक वचपाक आवडटलें आतां लंडनाक कशें कशें कितें आसा खरेंच म्हणल्यार म्हाका कांयच खबर ना पूण अशें दाखटेपणांतल्यान असो एक तकलेन आयलें की हा म्हाका लंडनाक वचूंक जाय कशेंय करून हांव लंडनाक वयतलें आतां फ्रेडां सुद्दां म्हाका केन्नाय म्हजे इश्ट म्हाका विचारी आगो तुका खंय वचपाची उमेद आसा जाल्यार म्हजें अशेंच रोकडेंच तोंडाक येतालें की हां म्हाका लंडनाक वचूंक जाय मागीर ते म्हाका प्रस्न विचारी लंडनाक शें गो घोव सोदला कितें तुवें ना पूण खबर ना कितें अशें पूण मे बी हांवें दाकटेपणान खंयच्या सिरीयलांत पळयला आसतलें की लंडन एक बरी एक अशी जागा जावन आसा लगजुरीयस टायप सो ताका खातीर बी म्हाका थंय वचपाची आवड आसतली पूण आजून मेरेन म्हाका खबर ना की लंडनाकूच वचपाक हांव कित्याक सोदता म्हजे कडेन ऑपोरच्युनिटी आयिल्ली पूण लंडनाक न्हय म्हाका रशियेक वचपाक एक ऑपोरच्युनिटी आयिल्ली फाटीसराक पूण कोविडा खातीर म्हाका थंय वचूंक मेळ्ळें ना म्हणून हांव उरलें पूण हांव नक्कीच लंडनाक वयतलें अशें म्हाका अशें म्हाका अशें हांवें थारायलां की केन्ना तरी लायफान लंडनाक वयतलें